हायवे किचन हॉटेल म्हाका मातशें तुमच्या हॉटेलाचें मातशें इनफोरमेशन जाय आशिल्लें

तुमच्या हॉटेलाचें नांव हांवें खूब आयकलां ताका लागून थोडेशें तुमचें इनफोरमेशन जाय आशिल्लें तुमच्या हॉटेलांत कशा प्रकारचें जेवण मेळटा म्हणजे शाकाहारी मांसाहारी वेज नॉन वेज दोनी प्रकारचें मेळटा न्हय ओके पर प्लेट कशी आसा तुमची नॉन वेज आनी वेज सेम रेट की डिफरंट आसा वेगळी आसा रेट आं वेगळी आसा वेज थाली कशी मेळटली ओको आनी नॉन वेज कशी आसतली ओके नॉन वेज म्हणटा आसतना तातूंत तुमी चिकन नुस्तें फ्राय अशें तुमचें कशें आसतलें आं एक सुका आसतलें ग्रॅवीक आनी फीश फीश म्हणल्यार नुस्तें ओके ओके हां हां ओके तुमचें बुकींग केलें जाल्यार पर हेड बुकींग चार्जीस कशे आसा पर टेबल की पर मेंबर आसा तुमचें कशें आसा ओके पर टेबल फॅमिली फॅमिली ओके

हां एक सपोज एक शोर्ट बड्डे कॅक जर ऑर्डर करत जाल्यार मेळपाक शकतली ओके बरें ना इट्स किड्स बड्डे म्हणल्यार ल्हान भुरग्याचो बड्डे आसा बरें बड्डे खातीर शोर्ट कितें थंय एरेंजमेंट जावपाक शकता म्युजीक बड्डे साँग अशें कितेंय किंवा ऑन द स्पोर्ट गॅमीं आं ताका चार्जीस वेगळे लागतले आं मुजिशनाक चार्जीस वेगळे लागतले आनी सपोज फक्त जेवणां खातीर कशें तुमचें आं जेवणा खातीर कमी आसात हां आनी एक्स्ट्रा जर कितेंय सांगता जाल्यार ताजें चार्जीस चड लागतलें ओके ओके बरें आनी ड्रिंक म्हणजे तुमचे सोफ ड्रींक उदक तशें कितें एवेलेबल ओर हय आयस क्रीम बी जाय कित्याक ल्हान भुरगीं आसतलीं आनी ना चड करून आमचें सांचें आसतलें सकाळचें ना सांचें साताच्या उपरांत धा साडे धा मेरेन आमकां वायंड अप करपाक जाय टेबल्स कितलीं लागतलीं म्हणजे बुकींग टेबल्स म्हणटा न्हय तूं ओके बुकींग टेबल्स कितलीं लागतलीं मेन्यू कितें हें तुमकां हांव मागीर कळयतां फक्त तुमचे चार्जीस कितले हे म्हाका मातशें सांगात बरें बरें बरें बरें हां कळयात म्हाका हांव परत तुमकां कॉल करतां विदीन एक दोन तीन दिसांनी कॉल करतां मागीर तुमचे एग्जेक्ट कितें आसात तें म्हाका सांगात तुमचो रेट म्हाका कळ्ळो हातूंत कितें डिसकावंट जाता जाल्यार लेगीत सांगात म्हाका कित्याक म्हाका ते प्रमाणे एरेंज करपाक बरें जातलें बरें सांगात आनी थोडेंशें डिसकावंट धरात म्हाका कमी धरात हां ओके ओके थँक्यू ओके